हम अपने व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं जिसमें कई प्रकार के मसाले डालते हैं कई प्रकार के गरम मसाले डालते हैं जैसे हींग जीरा और अनार दाना जीरा भुनने के बाद धनिया पाउडर टमाटर अदरक हरी मिर्च का मिश्रण और लाल मिर्च पाउडर डाल कर मसाले को भूनते हैं पूरे मसाले अच्छे से भूना भुनने के बाद उसमें थोड़ा अदरक लहसुन का मिश्रण डालते हैं और हल्दी नमक काली मिर्च यह सब अन्य चीज़ें डाले जाते हैं जिसमें लहसुन और प्याज भी डाले जाते हैं